हिन धर्म जी मुख्यु सिख्या इहा आहे त आत्मज्ञान ॿाहिरि कुझु न पियो आहे पंहिंजी जेको गीता जो ज्ञान आहे हुन ते ई ख़ासि ज़ोरु ॾिनल आहे त जे कुझु कुझु आहे पंहिंजे अंदरि ई आहे ॿाहिरी दुनिया कुझु न आहे पा पाण खे पंहिंजो ध्यानु करे योगु करे कीअं बि करे बसि सुठा कर्म करे पंहिंजो फल जी इच्छा न रखूं पंहिंजो कर्म कयूं पंहिंजो धर्म कयूं ऐं पंहिंजे अंदरु आत्मा जे अंदरु निहारियूं ऐं आत्मा जो ज्ञान वठूं हिकु त इहा ख़ासि सिख्या आहे ॿियो पाण में प्रेम सां मेल झोल सां रहूं ॿाहिरि विड़ण में कुझु न आहे प्रेम ई प्रेम प्रेम ॾियो प्रेम वठो ऐं असांजे चारो तरफ़ जेको बि ब्रह्मांड आहे हुन में रही करे पंहिंजे मन ते काबू पायूं